गुजरात में सभिनि खां वधीक ऐं सुठो त्योहारु नवरात्री ऐं उतराण मल्हाईंदा आहिनि नवरात्री जेको अम्बे माता ऐं जेतिरी बि माताऊं आहिनि उन्हनि लाइ माण्हू नव ॾींहं उपवास रखंदा आहिनि ऐं शाम जो गरबा ऐं डांडिया खेॾंदा आहिनि ऐं उतराण में जेका माण्हू आहिनि जेको उतराण में पतंग उॾाईंदा आहिनि चोॾहं जनवरीअ में उतराण जे ॾींहुं पतंग उॾाईंदा आहिनि ऐं उन में असां सुठा सुठा जेका फल हूंदा आहिनि ऐं जेका बि सुठा सुठा मिष्ठान हूंदा आहिनि उहा माण्हू खाईंदा आहिनि